गांवांनी जायते खेळ आसा ते लोकांनी राखून दवरल्या ते जाय त्या कामांनी खेळटा आनी जो आमचो शिगम्याचो खेळ आसा तो आमकां म्हत्वाचो जावन आसा तो खेळ चड करून त्याच दिसांनी खेळटा आनी जे आमच्या जाण्टेल्यांनी शिगमो ताणी तेच्या खेळ जो राखून दवरला ताचे लोक खूब अभ्यास करून शिकतात आनी ताचेर वेगवेगळीं कॉम्पिटिशनां दवरतात आनी त्या कॉम्पिटिशनांनी आमच्या गांवांतले लोक वांटेकार जावन आपलो एक वेगळो आदर्श निर्माण करतात आनी त्या गांवांतली ह्या लोकांनी जो खेळ राखून दवरलो ताचेर आपलो निर्णय दवरता आनी द समाजान जशे तरेन खेळ चलता तशे तरेन ह्यो एक वेगळोच खेळ जावन आसा आनी तो चड करून आमच्या गांवांतल्या वाठारां भितर चड करून दिश्टी पडटा जशे आमगे काणकोण खोतीगांव आनी गांवडोगरी ह्या गांवांनी चड करून दिश्टी पडटा आनी ह्यो एक पारंपारीक असो आमचो खेळ जावन आसा आनी तातुंतल्यान आमचे लोक खूब फायदो घेता आनी त्या खेळांतल्यान आमकां खूब कितें शिकपाक मेळटा आनी आमकां एक नवो वाठारांतल्यान लोकांक कसो खेळ खेळपाचो आसा तें आमकां कळून येता